जेनेबा मैगंफ्रा लांब्ला बुरजाफोर लांब्ला ओमफ्राय लस नाङाब्ला लस जानायफ्रा मा जानांगौ

मालाबा मालाबा नाङा मालाबा मालाबा बन्द' जायो बाजारफ्रा बेवहाय बुरजा लांब्ला फैफिनो नोंथांफ्रा बेखौहाय अन्नानै नै माबा आरो ना गैया दा मैगं थाइगं मावनायनि दासो हनै मुला बायदिसिना बुरजा बुरजा लांब्लाबो जायो बाजाराव दा बिखौहाय नाङाब्ला जोंहाबो लस जायो नोंथांमोनहा बिखौ बुंबानो जाबाय खेथिफ्रानो हनै मोजां जालिया दा बेफोरखौनो बुथुम बुथाम लांनानै बुरजा जायोब्ला लस जाब्ला बाजाराव मालाबा बन्द' जायो बेयाव आग्लायना फैयो दा बेनो